میرے لیے سب سے مشکل پہلو خیالات کی روانی کا بند ہو جانا یعنی تخلیقی جمود ایسا وقت جب دل میں باتیں ہوں ذہن کچھ کہنا چاہے مگر الفاظ ساتھ نہ دیں یا پھر جو کچھ لکھا جائے وہ بے رخ بعض اوقات جب کوئی موضوع بہت گہرا ہو یا وقت کی قِلّت ہو تو الفاظ چھپ جاتے ہیں کبھی کبھی اپنے لکھے پر خود ہی تنقیدی نگاہ پڑ جاتی ہے یہ کافی نہیں ہے یہ کاری کو پسند نہیں آئے گا ایسے لمحات میں میں نے سیکھا ہے کہ بہترین کی تلاش کو چھوڑ کر بس لکھنا شروع کیا جائے اور بعد میں ادارتی نگاہ سے نظر ثانی کی جائے اس کے لیے میں مصنف کے بلاگ سے مدد لیتا ہوں یہ بلاگس نئی سوچ انداز اور تحریک فراہم کرتے ہیں میں ان بلاگس سے نئی نئی چیزیں عکس کرتا ہوں نئے تخلیقی موضوعات تلاش کرتا ہوں مصنفین کی جدوجہد سے سیکھتا ہوں ان کے ادبی تنقید اور رائے کا مطالعہ کرتا ہوں مثلاً کچھ مشہور بلاگس جن سے میں متاثر ہوا ہوں لکھنا بظاہر آسان مگر در اصل اندرونی کش مکش کا عمل ہے تخلیقی جمود ہر اچھے مصنف کی راہ میں آتا ہے مگر اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اسے سمجھ کر قبول کر کے تخلیق کے راستے کھولنا ہی اصل فن ہے